मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वह है खाना बनाने की क्योंकि बचपन से मैं केवल खाना बनाने का काफ़ी शौक रहा है पर इस क्षेत्र में मैं आपका बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई थी बाद में मुझे धीरे धीरे लोगों ने काफ़ी प्रेरित करा मुझे सिखाया बताया मुझे और इस इस कारण से फिर मैं धीरे धीरे इस क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ गई और मेरी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है ये है यही है कि मैंने खाने की बहुत सारी प्रक्रियाएँ और बहुत सारी विधियाँ सीखीं हैं और मुझे इस बात का गर्व भी है कि मेरी इसी खूबी की वजह से इसी शिक्षा की वजह से मैंने एक महिला की मदद भी करी जो हमारे पड़ोस में ही रहती थी पास में रहती थी वे काफ़ी गरीब परिवार की महिला थी उसके घर में कोई ज़्यादा कमाने वाला भी नहीं था तो मैंने जे जिस तरह से मैंने मैं प्रेरित होकर के मैंने इस क्षेत्र में आगे बढ़ी हूँ वही शिक्षा मैंने उस महिला को भी दी और उसको घर पर घर की घर से ही मैंने उसको उसका रोज़गार शुरू करवाया उसको मैंने बहुत सारी खाने की तरह तरह की विधियाँ बताईं और जो घर बैठ कर के वह अपना रोज़गार कर सकती थी मैंने उसे बताया कि किस तरह से वह एक अपना ठेला शुरू कर सकती है और वो बना और घर से बैठकर के लोगों को खाने का ऑर्डर आदेश ले सकती है उन्हें दे सकती है और मैंने उसमे इस क्षेत्र में उसकी बहुत मदद करी और काफ़ी उसकी उसको मदद करके मैंने उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया और अब वह घर बैठके वह महिला अपना रोज़गार शुरु करती है और वह अपना घर संभाल रही है ये उसको खुश देख के उसके परिवार को सुखी देख के मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है बहुत ही सुखद महसूस होता है मुझे इस बात का बहुत अधिक गर्व है